किदें हाडला गे भेडे कशे गे पंचवीस रुपया जून ना मगे ते किद्या आतां पावस बी सरत आयलो नी लास्ट उरल्या ते भेंडे ते आं आनी ही घोसाळी कशी शंबरा तीन थंय सकल पसऱ्या कडेन पन्नासा तीन मेळटा मगे शंबरा तीन म्हळ्यार चड जाल ना आं गे पन्नासा तीन आनी दुदया शिऱ्यो आसात कशी ती वीस रुपयान एक गोड दुदी गे

आं एक दुदया शीर दी आनी घोसाळी म्हारग आनी भेंड्या चुडी एक दी चार करून दिता जाल्यार पन्नासा दोनू दी म्हाका ती पन्नासा दोनू दी चार कोण खातली आमगेर कोण ना गे आमी चारू जाणां इतली किद्या ती आमकां नाका आसू आतां ती पयरू येवन गेला हांगा म्हाका ती एक घोसाळी दी मगे पन्नासा दोन करून आनी भेंडे दी आनी दुदया शीर एक दी आनी तुमी नाका चीबड बी नाका आतां कणगां बी येवपाची आसा न्ही आसात मगे तुमगेर आं हां हां हां हां आं बरें आतां सध्या हे दी कशी चिबड कशे तर गे चड व्हड ना गे ते ल्हान शे आसा पन्नास म्हळ्यार खूब जाल ना ना गे पन्नासा बी पळय दोन मेळटा एक एकदां आनी हे ल्हान आसा बरें कमी करून पळय सांग म्हाका आं तीस दिवूं पळय तिसा दित जाल्यार दी तुका परवडपा जाय म्हाकाय परवडपा जाय आं तर नाका नाका आनी आनी काय नाका हे इतले दी चल बरें आं बरें